मूंखे फिल्म ॾिसणु ॾाढी वणंदी आहिनि अने मांखे हर एक प्रकार जी पिचर ॾिसण में रसु आहे अने इन में बि मूंखे जीअं की पाण खे जीवन जी बौध मिले फिल्म जी कहाणी मां अहिड़ी फिल्म ॾिसणु ॾाढी वणंदी आहे फिल्मूं त ॾा इलाही प्रकार जूं आहिनि जीअं की कॉमेडी फिल्म मनोरंजन जी फिल्म अने ॿियूं बि कहिड़े प्रकार जी फिल्म आहिनि पर मूंखे जीअं की जीवन में बौध मिले पाण खे सुठा संस्कारु मिलनि अहिड़ी फिल्म ॾिसणु वणंदी आहे ऐं इन में बि तव्हांखे जीवन जो जंहिंमें सार मिले उहा फिल्म ॾिसणी खपे इन में बाग़बान एम एस धोनी तारे ज़मीन पर ॿियूं घणेई फिल्म आहिनि अने इन मां तव्हांखे बाग़बान विषय थोरो ॿुधायांव थी बाग़बान पिचर में जीअं माउ पीउ पंहिंजे ॿारनि लाइ सभु कुझु त्याॻु करे सभु कुझु त्याॻु करे हुननि खे वॾी मुक़ाम ते पहुचाइनि था पर अॻियां वञी करे ॿार उहे मुक़ाम ते पुॼी करे माउ पीउ खे हेतिरो ॾियनि कोन था साम्हूं जीअं की माउ पीउ हर हिकु इछा ॿारनि जी पूरी करनि था नंढपणु खां वठी वॾो करनि था इन्हनि खे हर हिकु प्रकार जा सुख सुविधा सभु ॾियनि था पर जेॾीमहिल माउ पीउ खे ॾियणु वारो अचे थो तेॾीमहिल ॿार हुए करे सघनि कोन था इन पिचर में ॾेखारियो वियो आहे जीअं माउ पीउ खे ॿुढापे में अलॻि करे वरितो अथनि अने वृद्ध आश्रम में अने ॿिए ॿिए जे घर में राहियो वियो आहे इन में हर हिकु सभु सीख मिले थी पाण खे जीअं की आहिनि हींअर जा ॿार करनि था एटले पाण खे ईअं करिणो न खपे पाण खे पंहिंजे माउ पीउ खे सभु सुख सुविधा ॾियणी खपे पाण खे हेॾो वॾो करे हिन मुक़ाम ते पुॼायो आहे त पाण खे बि जेॾीमहिल पंहिंजो वारो अचे त तेॾीमहिल पाण खे बि हुन माउ पीउ जो रूण चुकाइणो खपे इन में सभु हीअं ई सेखारे वियो आहे त मूंखे हिन प्रकार जी मूवी ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि